ہاں مجھے ایک بار پکوان نہیں آتا تھا میں پہلے یوٹیوب پر دیکھ کر پکانا سیکھا بہت تکلیف ہوئی یوٹیوب پر دیکھ کر پکانے میں مجھے اور بہت سارا سالن برباد ہو گیا بہت ہی تکلیف ہوئی تھی مجھے پکانے میں میری امی کی طبیعت بہت خراب تھی جب میں اکیلے پکا رہا تھا گھر میں کوئی بھی عورت نہیں تھی جو پکا کر مجھے اور میری امی کو دے سکے جب میں پکانا سیکھ رہا تھا پہلی بار یوٹیوب پہ دیکھا اور میں نے سالن پکایا اور اپنی امی کو بھی کھلایا میں نے بھی کھایا